आहो में बड़ी जगह गेआ बट उत्थे हर इक जगह अलग अलग भाशा ऐ ठीक ऐ अपनी गल्ल करांऽ जम्मू चली जाओ ठीक ऐ सांबा चली जाओ उधमपुर चली जाओ कठुआ चली जाओ हर इक जगह अलग अलग तरीके नै लोक डोगरी बोलदे न जियां में थोआनू उदाहरण कन्नै दस्सां ते अपना अगर उधमपुर चली जाचै ते उधमपुर लोक बोलदे की तुसें तुसें करियै बोलदे ओह् पर अस जिसलै सांबे दे रौह्ने आह्लें आं ते अस बोलने होन्ने तुस ते बड़ा फर्क आई जंदा कठुए आह्ली साईड चली जाओ कठुए आह्ली साइड पंजाबी दा बिच मिश्रण कीता गेदा अपना डोगरी बिच ते बड़ी सारी चीजां इ'यां न जियां छुरी बोलदे लोक ठीक ऐ बट अस सांबे आह्ले चाकू बोलने आं ठीक ऐ लून नमक इं'या अलग अलग जगह चली जाओ अलग अलग नांऽ न चीजें दे